थांनाय बोसोरनि बावैसो जाथाय बुंनानै थाङोब्ला जोंना मोनसे जोबोर दुखु नांथाव आरो फेमासबो बुंनांगोन जाय नैरोजा जिगु मायथाइयाव फैदोंमोन बेनो जादोंमोन कर'ना भायरास ट बे कर'ना भायरासआ बबेनिफ्राय फैदोंमोन आरो मानिफ्राय फैदोंमोन बुंनो थाङोब्ला बेयो फार्स्ट जोंनिया जादोंमोन बेयो चायनिस लेबआव चायनिस लेब व्हिच इस इन शांहायआव जाय मोनसे लेब दङ लेबआव टेस्टिं खालामबाय थादोंमोन दा बे टेस्टिं खालामनायाव माखासे एर'र खामानि जानायनि थाखाय बे गेसआ लिक जादों लिक जानानै अब्ला बेयो बे समाव एराउन्ड बे जाय शांहाय सिटिमोन चायनानि शांहाय सिटिआव एराउन्ड मानसिफोरा टुवेन्टिफाइभ थावजेन्डसोआ अन डा स्प'ट डेथ जादोंमोन ट बेनिफ्राय फैनानै लासै लासै बियो स्प्रेड जानो हमदों जोंनि बुहुम बिखायाव बा गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन देशआव ट' बेयो स्प्रेडआ माबोरै जादोंमोन आरो मानो जादोंमोन दा बे जा भायरासमोन बेयो जोंनि एटम'स्फेयाराव थानाय एयारजों मिक्चार जानानै जोंनि बे मानसिफोरनियाव गाग्लोबनो बा साग्लोबनो हमदोंमोन दा बेयो मानि थाखाय जायो होन्नानै बुङोब्ला बे जाय एटम'स्फेयाराव जोंनि एयार दं बार मण्डल दं बार मण्डलाव गोसारनानै थानाय बाराव जेब्ला मानसिया हां बोयो अक्सिजेन इन्हेल खालामो ट बेनि थाखाय जोंनियाव देहायाव हाबनो हमदोंमोन बे भायरासा दा बेयो गुबुन गुबुन हादोराव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जायफोरा टुरिस्टमोन जायफोर सुबुंमोन दावबायारिमोन बिसोरो दंहैयो थांलाय फैलाय खालामो स' बियो टुरिस्टनिफ्राय जेब्ला बिसोरो चायनिसाव थांदोंमोन बेनिफ्राय सासे सुबुङा सासे सुबुंनिफ्राय लानानै फैनाय जादों थ' बिनिफ्राय बियो जेब्ला ट्रेभेल खालामनानै जोंनि इन्डियायाव हमना लादो इन्डियायाव इन्डियानिबो दंमोन आरो गुबुन गुबुन हादोरनिबो सुबुंफोर टुरिस्ट दंमोन जायफोरा चायनायाव दावबाय हैदोंमोन ट' दावबायहैनाय समाव दावबाय हैनाय समाव जेब्ला बिथाङा फैफिनो गावनि काउन्ट्रिआव एबा जोंनि इन्डियायाव जेब्ला फैफिनदों अब्ला जोंनियाव बे मानसि सुबुङा बिनि देहानिफ्राय लानानै फैनाय जादों स' बेसिकेलि मा होनोब्ला जोंनि जे मानसि जोंनि जे मानसिनि देहा बेयो एबजर्भ खालामनो हायैयाव माखासे इमिउनिटिआ ल' जानायनि थाखाय बियो बेनाव भायरासआ गाग्लोबनो हादों बे भायरासआ गाग्लोबनो हानाया ओरैबादि बे जाय भायरास कर'ना भायरास बेयो मोनथिनायाव सासे मानसिनि ल' इमिउनिटिखौ बांसिन एटेक खालामो आरो बिनि सिम्पट'म्सफोरा जाबाय नोंनिआ गगा मोननाय लोमजानाय स्ट्रं टेम्पारेचार जानाय हाय टेम्पारेचार जानाय त' बेफोरो बिनि मा बे सिम्पट'म्स त' बिनि थाखायनो जोङो मा खालामदों बै समाव इन्डियानि ट्रेभेलार्सफोराबो जेब्ला फैफिनदोंमोन अब्ला फैफिननानै जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बियो जोंनियाव फार्स्ट केसखौ मोनदोंमोन जोंनिया केरेलायाव केरेलानिफ्राय लासै लासै स्प्रेड जानानै बयबो स्टेटआव गाग्लोबनो हमबाय मानोना ट्रेभेलिंजों बे बुस्तुआ स्प्रेड जाजोब्बाय स' ट्रेभेलिंजों स्प्रेड जाखांनायनि उनाव जा बे बुस्तु दा हमथानो हायैयाव सरकारा मोनसे बेखौ स्प्रेड जानायखौ हमथानो थाखाय सरकारा मा खालामदोंमोन होनोब्ला जोंना पेन्डेमिक आरो जोंनिया ल'कडाउन खालामनो गोनां जादोंमोन दखान सहर टाउन सहर गारि घरा ट्रेभेलिं गासैबोखौ मा होनदों जोङो बन्द' खालामनांगौ जादोंमोन त' बे बन्द' खालामनायाव मानसिफोरा गोबां गोहोम खोख्लैदों दा गोहोम खोख्लैदों माने जोंनिया बांसिन बिजिनेसफोरा बन्द' जाबाय ट्रान्सपटरटेशोन बन्द' जाबाय थांलाय फैलाय गैलिया स्कुल कलेज इन्सटिटिउशोन बन्द' जाजोब्बाय त' बे बन्द' जानायाव सुबुं माहारिफोरा गोबां गोहोम गोग्लैनो हमदों स्पेसियेलि बे नोगोर सहराव थाग्रा सुबुंफोरा मानोना बिसोरनियाव जानायनिबो खहा जादों जानाय लोंनायनिबो बुस्तुफोरखौ मोना मोना जादों आरो गामि ओनसोलाव हमनानै नायोब्ला जेब्ला लामा बन्द' मोनबाय टाउन सोहोरनिफ्राय जोंनि गुडसफोरखौ लाबोनो हायासै गुड एन्ड सार्भिसफोरा बन्द' जाजोब्बाय त' बिनि थाखायनो जोङो बे समाव गोबां झामेलायाव गोग्लैदोंमोन आरो दा बेखौ बेखौ होब्थानो थाखाय जोंनि सरकारा बन्द' खालामदोंमोन अलम'स्ट नोङो बुबावनांगौ थाङोब्ला थ्रि टु फ'र मानथ्सआ बन्द'आनो दंमोन स्कुल कलेजआ नोङो बन्द' जानांगौ जादोंमोन मानोब्ला बे जेब्ला मानसिफोरा जमा थायो अब्ला बियो स्प्रेड जायो दा बे स्प्रेडखौ होब्थानो थाखाय जोङो राहा लामा लानांगौ जादोंमोन दा बेनि थाखायनो जानाय लोंनायाबो खति जादोंमोन माखासे सर्सेसफोरखौ जों मोना जादोंमोन त' बेनिफ्राय मानसिफोरा न'आव थानांगौ जादोंमोन न'आव थानानै मानसिफोरा गुबुन गुबुन मा खालामनो मा मानो जानायाव सुबुंफोरा गावनि न'आवनो थानानै माखासे स्किल्सबो डेभल'प खालामदों दा स्किल्सफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे समाव बाहेरायावबो ओंखारनो हाला ज'ब्सफ्राबो नोङो बन्द' जाबाय बिजिनेसफोराबो बन्द' जाबाय त' मानसिफोरा मा खालामदोंमोन बे समाव जोंना इन्टारनेट जुग नालाय दा इन्टारनेट जुगाव जोङो मबाइल इउज खालामो त' मबाइल इउज खालामनानै माखासे ओ स्किल्ड मानसिफोरा सुबुंफोरा बिसोरो सोलोंदोंमोन नोङो विथ दा हेल्प अफ युटुब सुबुंफोरा सोलोंदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संनाय एबा माबा मोनसे भिडियस बानायनाय एराउन्ड दा प्रिमायसेस अफ दा हम आरोना जाय न'नि सोरगिदिंआवनो बानायदोंमोन त' बेवहाय जोंनि सुबुंफोरा बांसिनानो मा खालामदों होनोब्ला ओंख्रि संनाय सोलोंदों सोरबाया सोरबाया मोसानाय सोलोंदों सोरबाया गान खननाय सोलोंदों आरोना त' बेनिफ्रायनो माखासे रोंगौथिफोरखौ मोननो थांदों जोंनि सुबुंफोरा त' बुंनो थाङोब्ला बियो ओ मोनसे स्किल डेभल'प खालामनायनि थाखाय सम मोनदों जायफोरा न'आव टाइम होनो हायामोन न'खराव फेमिलिनो टाइम होनो हायामोन बिसोरो न'आव थानानै गावनि समाजा माबायदि सोलिगासिनो गावनि न'खरा माबायदि सोलिगासिनो न'खराव मा जादों मा जायाखै बेखौ मिनथिनो थाखाय खाबु मोनदों आरो सम मोनदों त' बेफोरनि थाखायनो माखासे बुंनांगौ थाङोब्ला जेब्ला बन्द' जादोंमोन ल'कडाउन जादोंमोन अब्ला बे एडभान्टेजेसखौ मोननो हादोंमोन